हैलो हरिओम दादा साईं मुखे हिकु बाइक वठंदी आहे हा मुंहिंजो हिकु धंधो आहे कपिड़ो जो धंधो आहे त मूंखे हिकु बाइक खपे मुंहिंजो भाउ तव्हांजो नंबर ॾियो आशा मोटर जो आहे न इहा हा मूंखे हिकु बाइक खपे हीरो होंडा हुनजो मुंहिंजी बजट वीह पंजुवीह हज़ार जी आहे

मुंहिंजी मुंहिंजे मूंखे गाॾी खपे छो त मूंखे गाॾी हलाईंदी आहे सामान बि जाम आहे त उहा गाॾी सुठी आहे पइसा पैसा घणा लॻंदा दादा पइसा घणा लॻंदा दादा वीह हज़ार हुनमें डिस्काउंट आहे अच्छा पोइ हुन जी सर्विस सैंटर आहे दादा आसपास हुन जी सर्विस सैंटर आहे बाइक जी होंडा जो आहे अच्छा कुछ फ़ाइदो करे ॾियो डिस्काउंट हा मां तव्हांखे कैश ई ॾींदुमि पर गाड़ीअ जो कलर छा

ब्लैक न हा मूंखे ब्लैक ई खपंदी हुई

मां मां सुभाणे अचां थो मां सुभाणे अचां पीयूसी थो खणा मां सुभाणे ट्रायल ट्रायल लाइ अचां थो सुभाणे हो दादा ठीकु आहे दादा ठीकु जय झूलेलाल